بالی وڈ ہندوستان میں رقاصوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں جو کلاسکل قسم کا جو رقص تھا اس پر یوں اثر انداز ہوا کہ بھانگڑے کو اس نے ایک نئی شکل دے دی اور جو جیسے گانے جو ہیں انہوں نے ہندوستانی رقص کے ساتھ میں مشرق مغرب کے رقص کو ملا کر ایک نئی شکل بنا دی رقص کی تو اس طرح سے یہاں بہت سارے بدلاؤ ہندوستانی کلاسکل رقص کے ساتھ ہوئے ہیں